कोनो कार्य करयके लिये जाइ छै कोइ भी चीज मँगेनाइ छै तऽ अथी मोबाइलसँ इंटरनेटसँ मँगाय लै छियै मुँहसँ बाजि बाजिकऽ कोनो चीज होइ छै ओइपर चिन्ह दए दै छियै आओर कहि दै छियै तऽ उ ओनेसँ चलि आबय छै सबचीज इंटरनेटवला जमाना चललइए जे मँगेनाइ छै जे खानापीना जे चीज खेनाइ पीनाइ छै सबचीज ओपर करय छै चलि आबय छै मुँहसँ बोलय छियै आओर ओनेसँ भेजय छै सबचीज एहि सब चीज होइ छै हमरा अरके एने साड़ी मँगेनाइ छै कि खानापीना मँगेनाइ छै आओर चीज मँगेनाइ छै बिन्दी टिकली कोनो कपड़ा हर चीज आबय छै कोनो सामाने मँगाइ दै छी मँगबय छियै तऽ मोबाइलेसँ कहिके आओर सामान सब चलि आबय छै घर बैठल बैठल अपन सब काम काज होइत रहय छै सबचीज दीदी सब एही सब करय जाइ छै